جی ہاں میں ذہنی صحت کے مسائل کو جانتا ہوں ذہنی صحت کے مسائل جیسے کہ ڈپریشن ہو گیا پریشانی اور دیگر مشکلات کے حل کے لیے مختلف مراکز موجود ہیں جو معاشرتی نفسیات ماہرین کی مدد سے مریضوں کو معاونت فراہم کرتے ہیں عموماً لوگ ان مسائل کو سنجیدگی سے لیتے ہیں لیکن کبھی کبھار معاشرتی پرچھائی کی بنا پر ان مسائل کو چھپانے کی کوشش بھی کرتے ہیں